हँ भैया प्रणाम हँ बढ़िऑं भैया हम ग्रेजुएशनक लास्ट ईयरक स्टूडेंट छी हम तैयारी कऽ रहल छी लेकिन बिहारमे जे छै से बहुत जादा बेरोजगारी छै ओहिके लेल हम बहुत ज्यादा चिंतित छी अहाँ कोनो सुझाव दिअ जे की एकर उपाय कयल जाय

हँ फाइनल ईयरमे छी ग्रेजुएशनक लास्ट ईयर छियै

पढ़िकऽ की आगाँ की करियै ओहिके लेल कोनो रास्ता देखाउ कोनो हमरा सुझाव दिअ

जी जी जी जी

हँ हँ जी जी जी भैया

हँ धन्यवाद अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद ठीक छै हम पढाई जारी राखब अपन ठीक छै हँ हँ हँ

जी जी जी बिलकुल बिलकुल बिलकुल ठीक छै ठीक छै भैया फोन रखै छी ठीक छै धन्यवाद